हैलो सर क्या मेरी बात आटो वाले से हो रही है देखो भैया आं रात के दस बज चुके हैं यहाँ बहुत ही अँधेरा हो गया है न ही मुझे दूर दूर तक कोई आने जाने का साधन दिख रहा है ना ही बस और ना ही कोई ट्रेन या रेलवे स्टेशन दिख रहे हैं मैं यहाँ बहुत बुरी तरीके से फँसा हूँ क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप मेरे लिए क्या आटो भेज सकते हैं अभी रात में अगर भेज सकते हैं तो मुझे समय बताए और मैं यहीं पर सदर में खड़ा हूँ जो कि गेंदा चौक पर है आप मुझे आकर यहाँ फोन लगा देना तो मैं मुझे मैं आपके पास आ जाऊँगा